मैंने देखा है कि आकाश में तारा टूटते हुए एक बार देखा था ढेर तारा एक साथ ही जा रहे थे ऐसे तारा मैंने जीवन में पहली बार देखा है और एक बार देखा था सूर्य के बग गोल चारों तरफ काला बादल था और देखकर बोली पहली बार देख रही हूँ सभी लोग देखकर चौंक गए थे बोले ये सब पहली बार देख रही हूँ देख रही हूँ तो सब लोग देख रहे थे ऐसे देख रहे थे सब लोग तारा एक साथ में जा रहा था दो तीन बार देख चुकी हूँ एक साथ में ही बहोत से तारे जा रहे थे एक साथ में बहुत से तारे जा रहे थे एक साथ में लोग देख रहे थे बैठकर बोले पहली बार देखा हूँ मैं तो बोली आकाश में इतने तारे एक साथ कैसे जा सकते हैं सब लोग बोले अरे ये सब ये सब ये सब ये सब वैसे ही जाते हैं आकाश में अचानक ही ऐसा होता है जो लोग देखकर चौंके ही रह जाएँ ताकी सब लोग देखें इसे और कहें अचानक ये सब ऐसे कैसे हो सकता है सूर्य ग्रहण लगने पर पूरा चन्द्रयान ढक जाता है और काला काला हो जाता है जो सूर्यग्रहण हटने पर थोड़ा थोड़ा फिर वो दिखता है तब सब लोग देखते हैं सूर्यग्रहण जो देखकर बैठे रहते हैं देखने के लिए सूर्यग्रहण ताकि वो हटे तब सब लोग खाना खाएं सूर्यग्रहण देखने में बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग सोते ही नहीं हैं उसे देखते हैं जब तक वो हट ना जाए तब तक उसे बैठकर देखते रहते हैं सूर्यास्त शुरू होते देख शुरू होते ही खतम होने तक लोग देखते हैं सब लोग एक बार रात में भी चन्द्रग्रहण पास काला काला हो गया था चारों तरफ सब लोग वही देख रहे थे दिन में भी कई बार हुआ है सूर्यग्रहण के पास और भी लोग देख रहे थे लोग देख के कहते हैं ये सब क्या हो रहा है अकाश में सब लोग देख रहे थे हम भी मैं भी देख रही थी सबके साथ खड़ी होकर सब लोग देख रहे थे देखकर बोल रहे थे पहली बार देख रही हूँ ये सब ये सब पहली बार देख रही हूँ और कभी नहीं देखा था ज़िन्दगी में पहली बार देख रही हूँ और भी देखने को क्या क्या मिलेगा अकाश में देखते रहेंगे लोग सभी लोग देखेंगे खड़े होकर बहुत से लोग देखते हैं कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है सब लोग देखते ही रहते हैं खड़े होकर तारा टूटता है लाइन में बहुत से तारे जाते हैं लोग खड़े होकर इसको देखते रहते हैं कहते हैं एक साथ बहुत से जा रहे हैं कहते हैं मुझे तो अच्छा लगता है देखने में रोज़ ऐसे जाए तो मैं रोज़ देखूं लोग देखकर उसे बहुत खुश रहते हैं सब लोग कहते हैं रोज़ जाए तो रोज़ मैं देखूं उसे ऐसे देख देखकर लोग सोचते हैं पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है आकाश में पहले कभी नहीं हुआ था ये सब देखकर हैरान रहते हैं सोचते हैं आज तक मैंने कभी नहीं ये सब देखा पर अब क्यों ऐसा होता है पहली बार ही होता है ये सब क्यों देखकर यही सोचते रहते हैं आकाश में देखकर